मनशां सदीं वापरतात नैसर्गीक रिसोर्सीस नैसर्गीक म्हटल्यार नॅचुरल रिसोर्सीस लायक म्हळ्यार खजिनांचो आसपाव जाता आनी नैसर्गीक वायू तेल उदक चड प्रमाणान वापरतात जर तुमकां जर हाचो आमच्या वातावरणांत खूब मोटो परिणाम जाता जसो की जर आमी सदांच अशें नैसर्गीक वस्तू जे देवान असा दिल्लेलें आसा तो आमी सदांच वापरीत रावले जसा की आमचो मिनरल्स जाले म्हणजे खजिना खनिजांचो आसपाव तेल जाला उदक जालां हेंचो चड वापर जर आमी परत परत परत परत करीत रोवलो जाल्यार ते एक दीस नाच जातले आमच्या धरतीसून तेंची हळुहळू मात्रा आतां कमी जायत रावलां आनी जर आमी तेत आतां चड चड चड वापरत जाल्यार ते आनी चड कमी जायत रावतले आमच्या खातीर पाणी ह्या खूब गरजेचा आमच्या पृथ्वीर पयलींत फ्रेश वॉटर ह्या पयलींत खूब कमी आसा आनी जर आमी ता चड वापरूंक लागलो चड आमी ताचो गैर उपयोग करूंक लागलो जाल्यार ता उरचा ना जर पाणी ना तर आमच्या पृथ्वीक कांयत नेम ना कांयच फायदो ना जर पाणी ना तर मनशां ना आणी तेंच उदक आमी आतां तेची आमकां वेल्यू ना आमी त्यो कसोय कशेंय कशेय पाणी तें वापरतात वायू तेल तेल हें पयलींच आमच्या पृथ्वीन खूब कमी आसपान गावता तेल गावपी खंयचे खंयचे देश म्हटल्यार सावदी अरेबिया हेत आसतात आनी तेंच्या कडल्यान आमी ता तेल विकते घेतू पयलींत हें तेल विकते घेवंक आमी खूब पयशे दितू आनी आमचो देश देशा खातीर आमी दितू हे आमकां आमची ती आमी ते पयशे दितू ती आमकां वेल्यू कळना आं आमी सदी आमच्या घरान धा पंदरा पांच स गाडये घेवन भोंवतू सगळ्यां कडेन सगळी एक एक एक गाडी ह्यो तेचो कितको दुश्य परिणाम जाता तो तेलय कमी जाता आनी आमच्या वातावरणांतय खूब फरक वा परिणाम जाता ह्या हेच्या खातीर आमचो वातावरणय बिगडत चललेलो आसा आनी जर खनिजांचो आसपाव चड जात जायत रावलो तर हळुहळू माती कमी जायत रावतली जर आमकां मिनरल्स सोदपाचो आसा गवरमेंट मिनरल्स सोदता जाल्यार तेका ख डीग करपाचो पडटलो खतपाचो पडटलां आनी तेच्या खातीर आमची माती जी आमची मदर अर्त म्हटल्यार आवय पृथ्वी आसा तेका आम खणपाचा पडटला आनी त्या खणल्या खातीर माती कमी जायत रावतली इरोजन म्हटल्यार उदीक स सांचोवपाक तेच्या कडेन क्षमता उरची ना अशी खूब अनेक अशी दुश्य परिणाम आमच्या पृथ्वीर जावपाक जावंक सोदतल सोदतली जर आमी अशेच मनशांनी सदी वापर केलो तर असल्या नैसर्गीक वा नॅचरल रिसोर्सींचो आमी हे नॅचरल रिसोर्स किंवां नैसर्गीक रिसोर्स खूब कमी तरेन करूंक जाय हे आमी जे नैसर्गीक रिसोर्सीस किंवां नॅचरल रिसोर्सीस हे चड प्रमाणान वापरतात हेचो एक दुश्य परिणाम आनी एक असो जाता की तो आपले तो जंगलांतल्या प्र अनेक प्राणी किंवां पशू आसतान पय पशू तेंचें हें घर किंवां घर असा एक मोडून उडयता ते बाबड्या मातयेंत कोण रवता तो तोय तेचो घर ना जाता आनी कोण खंय रावता तेचाय घर ना जाता वा माणसाचाय घर ना जाता माणूस आपल्यात फायद्या खातीर आपल्यात नुकसान करून घेता ह्या मनशाक अजून कळना म्हणून आमी आमची नैसर्गीक संपत्ती आसा ती आमी खूब जपान वापरूंक जाया एक एक थेंब पाणयाचो जपून वापरांक जाया जेणे करून आमच्या पुडच्या पिडीक त्या पाणी गावताला खनिजांचो वापर सुद्दां म्हणजे मिनिरल्स हे आमी जपून वा करूंक जाया खंयचे न्यीव मिनरल गावले जाल्यार ते खणोंक अशें वचाप ना गवरमेंटची परमिशन आनी सगळें करून तें करूंक जाय आमी उदीक वा किदें आसूं नैसर्गीक वायू वा तेल उदक मिनिरल्स हे कमींत कमी वापरूंक जाय आनी आमच्या पुडच्या पिडीक हें दवरूंक जाया आमच्या प्रत्येक एका एका मनशार आसता की आमी आमचा नैसर्गीक जिवन कसा जगतलो ता आनी ह्या जप ह्या सगळ्यांक कळांक जाय की आपल्या नैसर्गीक वातावरण कसा जपूंक जाय आमच्या खातीर आनी आमच्या येवपाच्या पिढे खातीर